ہندوستان میں بہت اچھا ہے سب کچھ اچھا ہے گھومنے میں بھی مزہ آتا ہے گھومنے کے دوران لوگ ٹرین کا بھی سفر کرتے ہیں پلین سے بھی جاتے ہیں ٹیکسی سے بھی جاتے ہیں بس سے بھی جاتے ہیں لیکن تھوڑے جام کی دقت ہے جام بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے جام میں گھومنے میں اسی لیے ہمیں عوام کی یہ گزارش ہے سرکار سے کہ سرکار کو روڈ چوڑے کرنا چاہیے تھوڑی فیسیلٹی کرنا چاہیے ٹرین کے بسوں کے پلین کے ٹکٹ کو تھوڑا کم کرنا چاہیے بس ان ہی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ورنہ تو سب کچھ ٹھیک ہے مزہ آتا ہے گھومنے میں